नमस्ते और सब बताइए बहुत अच्छे हैं अपना बताइए मेरे यहाँ तो कुछ नहीं है आपके इधर कौनसा पर्व वर्व चल रहा है अभी आने वाला हो ये सरचिन तो वीक में होता है वह कैसे होता है वह पर्व में यहाँ तो नहीं होता यह सब

अच्छा यह सब में बनता क्या सब है इस सब में पर्व में इस पर्व में बनता क्या सब है अच्छा हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ हम लोग तो जानते भी नहीं हैं हम लोग तो जानते भी नहीं हाँ अच्छा हमें भी बुलाइएगा हम भी नहीं जानते हैं नहीं बिल्कुल हम लोग तो जानते भी नहीं हैं इस पर्व का नाम भी नहीं आज तक पहली बार सुने हैं आपके मूँह से ही हम लोग तो कभी देखे भी नहीं हैं हाँ और यह भी नहीं जानते हैं

अच्छा भाई आता है बहन अच्छा तो भाई आता है बहन के घर ओह तो भाई अपनी नहीं नहीं हम लोग के इधर यह सब पर्व होता ही नहीं है अपना मुझे आप ही के मूँह से पहली बार सुन रहें ना मेरे घर होली हाँ यह सब तो बा होली में मैं तीज होली के आने से पहले ही बहुत मस्ती सब करने लगते होली है ही एक दम मस्ती करने वाली हाँ हाँ बहुत पास आ गया है अब तो होली आपको ठीक है ठीक ठीक है ज़रूर ज़रूर आएँगे ठीक ठीक ओके ओके